पहुँच गेलिए सब काम सब ठीकसँ हो रहले हइ ने आओर कोनो चीजके दिक्कत नहि ने आओर कामसब हमरा रहै छै ऑफिस अहाँ सबके भरोसापर छोड़ले छिए अच्छासँ ऑफिसके सम्भालिऔ आओर सब स्टाफसब टाइमपर अबै छै ठीक हइ पानि आओर खाइमे दिक्कत नहि ने नहि दू तीन रोजमे हम आ जाएब हम अभी दोसर जगह छिए अभी अहाँ सब सम्भालू अबै छी ठीक हइ एक दिन हम आएब देखब रजिस्टरके जे कोन सब कोइ टाइमपर अबैए कि नहि अबैए चेक करब सबकाम कोना हो रहल हइ कि नहि हँ ठीक हइ दीपावलीसब आ रहल हइ अभी बोनस अहाँ सबके मिलत काम ठीकसँ करू ठीक हइ रखै छी तब ठीक